میرا کیمرے کے ساتھ خراب تجربہ ایک بار میں اپنے دوست کی سالگرہ کے تقریب میں گیا وہاں سب لوگ تصویریں اور ویڈیوز بنا رہے تھے میں نے بھی کچھ تصاویر کھنچوائیں اگلے دن حیرت ہوئی جب میرے ایک عجیب سی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی کسی نے اس تصویر کو ایڈٹ کر کے مذاق کا ذریعہ بنا دیا لوگوں نے کمنٹس میں مذاق اڑایا اور دوستوں نے کلاس میں ہنسی اڑائی میں بہت شرمندہ ہوا اور کئی دنوں تک پریشان رہا اس واقعے کے بعد میں نے سیکھا کی ہر جگہ تصویریں کھنچوانا ضروری نہیں اور دوسروں کو اجازت کے بغیر کسی کی تصویر شیئر نہیں کرنی چاہیے